असांजी सिंधी ॿोली ॾाढी मिठी आहे टे मुहावरा आहिनि जेके असां रोज़ पंहिंजी ज़िंदगीअ में वापराईंदा आहियूं जीअं की कुत्ते जो पुछ कॾहिं न सिधो थिए जय झूलेलाल ॿेड़ा पार वणे न वणे हंज खण चरीअ जी सूरत बि खरी सीरतु बि कारी